हैलो ओला मूंखे सुभाणे लाइ ओला ऑटो बुक कराइणी आहे छा तव्हां मुंहिंजी आटो बुक कंदा जी तव्हां एड्रेस टाइम तारीख़ लिखी वठो प्रीती अपार्टमेन्ट जसलोक स्कूल जे बरिसां ओटी सेक्शन उल्हासनगर टे शाम जो सते बजे ॾही जुलाई